कला हिकु अहिड़ी शइ हूंदी आहे जेके असांजे मध्य प्रदेश में ॾाढी ज़रूरी आहे कला हर हिकु अलॻि अलॻि खेत्र में अलॻि अलॻि तरीक़े जूं हूंदी आहे कला खे ॾेखारण लाइ माण्हू केमहिल प्रदशनीअ में लॻाईंदा आहिनि केमहिल पंहिंजे स्कूलनि में लॻाईंदा आहिनि हर हिकु प्रोग्राम में अलॻि अलॻि तरीक़े जी शयूं थींदियूं आहिनि पंहिंजी पंहिंजी कला ॾेखारनि लाइ कला ॾाढनि प्रकारनि जी हूंदी आहे ॿार प्रदशनीअ में वेंदा आहिनि अलॻि अलॻि तरीक़े जी कलाऊं ॾिसंदा आहिनि ऐं हुन खे ॾिसी करे ख़ुशि थींदा आहिनि उन्हनि जो उत्साह वधंदो आहे असां सिंधियूं बि अलॻि अलॻि तरीक़े जी कलाऊं ॾिसणु वेंदायूं हर हिकु अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते और असांजो उत्साह वधंदो आहे इहे सभु शयूं ॾिसी करे जेको माण्हू पढ़ियलु लिखियलु हूंदो आहे उहो बि कहिड़े चित्र खे ॾिसी करे सभु कुझु सम्झी वठंदो आहे कला हिकु अहिड़ी शइ हूंदी आहे जेकी हर हिक खेत्र में अलॻि अलॻि तरीक़े जूं हूंदी आहे कला ॾाढनि प्रकारनि जी हूंदी आहे जेको माण्हू घटि पढ़ियलु हुजे या जंहिंखें कोई शइ सम्झ में न ईंदी आहे उहो कला जे ज़रिए असां हर हिकु शइ माण्हूअ खे सम्झाए था सघूं